جی ہاں پی ٹی اوشا ایک مشہور تیز بھاگنے والی عورت تھی جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا اور ہمیں اس حیرت انگیز اسپورٹس وومین سے یہی سیکھنا چاہیے کہ وومین ایک عورت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کس طریقے سے اپنے گھر کو اور اپنے پیشن کو اور اپنے جذبے کو برقرار رکھا اور ہندوستان کا نام روشن کیا